جدید دور میں کھانے کا معیار تیزی سے تبدیل ہوا ہے اور اس تبدیلی نے غذائیت پر گہرا اثر ڈالا ہے چند اہم پہلو یہ ہیں نمبر ایک پروسیسڈ فوڈز پروسیسڈ فوڈز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے کھانے کے معیار کو متأثر کیا ہے ان میں اکثر مصنوعی اجزاء اضافی شکر نمک اور چکنائی شامل ہوتی ہے جو کھانے کو زیادہ ذائقہ دار اور دیرپا بناتے ہیں لیکن غذائیت میں کمی کا باعث بنتے ہیں جس کے نتیجے میں زیادہ کلوریز کے باوجود جسم کا ضروری وہ وٹامنس اور منلرس نہیں ملتے نمبر دو آرگینک اور فریس فوڈس کی دستیابی جدید دور میں آرگینک اور فریس فوڈس کی مانگ بڑھ رہی ہے کیوںکہ لوگ مصنوعی اجزاء کو کیمکلز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم آرگینک فوڈس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ کم معیار کے کھانے پر انحصار کرتے ہیں نمبر تین زرعی طریقوں میں تبدیلی جدید زراعت میں زیادہ پیداوار کے لیے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال بڑھ گیا ہے اس سے فصلوں کی پیداوار تو بڑھتی ہے لیکن ان میں غذائیت کی کمی آ جاتی ہے کئی تحقیقی مطالعے اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ جدید زراعت کے وجہ سے پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنس اور منلرس کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے مجموعی طور پر جدید دور میں کھانے کا معیار مختلف عوامل کے زیرِ اثر ہے جو غذائیت پر مثبت اور منفی دونوں اثرات ڈال سکتا ہے جہاں پروسیسڈ اور فاسٹ فوڈس نے غذائیت میں کمی پیدا کی ہے وہیں آرگینک اور فریش فوڈس کی بڑھتی ہوئی مانگ لوگوں میں صحتمند غذائی عادات کو فروغ دے رہی ہے تاہم بہتر غذائیت کے لیے لوگوں کو اپنی خوراک کے بارے میں باشعور ہونا ضروری ہے